आं सानसेखालि आग्रां दैमायाव ना बारलि मासे मोनदोंमोन बे ना बारलिया एक केजिनि जखन जादोंमोन आरो बेनिफ्राय बे ना बारलिखौ मोननानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोनदोंमोन बेनिफ्राय बे ना बारलिखौ लाबोनानै न'आव गोदानानै जानाय जादों आरो खावसे फाननायबो जादों बे ना बारलिखौ बायना लांग्राफोरा गासै फवा फन्सास थाखायाव लांनाय जादों आरोखि आं ओमफ्राय आधा के जि फाननाय जादों ओमफ्राय न'आव आदा के जि जानाय जादों से किल' जानायाव बे ना बारलिखौ

बे ना बारलिखौ लांनानै जानायाव लांग्राफोराबो जोबोद गोथाव होनदों आरो जोंनि दैनि नाया गोथाव जाखायो ओंखायनो जाग्राफ्राबो गोथाव होनदों बिनि ना बारलिखौ जानानै आंबो जोबोद गोजोनदों आरो मोजां मोनदों जानानै नायालाय बिदिनो जों गोरोमनो थांबा बिदिनो अनेक ना मोनो फिसाबो मोनो गिदिरबो मोनो बिराद ना दं आरो बे आग्रां दैमायाव गोरोमबानो मोनो सारबानो मोनो बिदिनो अनेक फानोबो जायोबो मोननानै जोङो माब्लाबा आरो बिदिनो साम'बो मोनो नाबो मोनो बिदिनो मोनबा जों फानोबो जायोबो जों सम सम बे दैयाव ना गोरोमनो थांबाय थायो आरो माब्लाबा जेखाइजों गुरो माब्लाबा आरो माबायो गोरोमो माब्लाबा जेलेंजोंबो हयो बेफोरबायदिनो जों बे दैयाव ना गुरनो थांबाय थायो आरो सम सम सानफ्रोमबो थाङाब्लाबो